अॼुकल्ह कला उद्योग जो कलाकारनि में काफ़ी उत्साहु ॾिसणु अचे थो ऐं उहे जेके कलाकार आहिनि ऐं जीअं पेंटिंग में लॻा पिया ऐं तरह तरह जूं पंहिंजी चित्रकला पंहिंजा पुतला पंहिंजा प्लैटफॉर्म पंहिंजे ऐं यूट्यूब ते रखनि था ऐं ऑनलाइन ते बि रखनि था जीअं उन्हनि जा पुतला आहे जेके पंहिंजी कला सां रंग बिरंगी आर्टिफिशियल हिननि ठाहिया आहिनि उन्हनि खे अॻियां विकिणण में काफ़ी मदद मिले